नमस्ते सर बताइए

सर कहाँ कहाँ घूमेंगे सर हाँ सर मनगर मनगर का सर सर अगर सा सारा दिन अगर घूमेंगे मनगर अगर सारा दिन जाएँगे तो पाँच हज़ार रुपया लगेगा सर तो सर सारा दिन लग जाएगा ना सर इसमें पूरा दिन लग जाएगा चलिए सर कुछ कम कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे पाँच सौ रुपया कम दे दीजिएगा सर सर आप मनगर के बाद सर आप प्रयागराज चले आइए सर यहाँ पर भी आपको दर्शन करा देंगे वहाँ जो है अपना सर उसमें तीन हज़ार रुपया लग जाएगा आपका सर डिस्काउंट करके ही बता रहे हैं सर सर जी सर डीजल इतना महँगा है सर यहाँ सर स्नान भी वहाँ सर वहाँ सर वहाँ आप स्नान भी हो जाएगा सर अलोपी मंदिर है सर वहाँ भी दर्शन कर लेंगे सर और जो जो इलाहाबाद में सर है सर आपको सर घुमा देंगे सर ठीक है सर तो कुल मिलाकर सर आपको लग जाएगा सर आठ से नौ हज़ार रुपया जाएगा सर अलोपी मंदिर घूमेंगे इलाहाबाद घूमेंगे सर सर डिस्काउंट करके ही बता रहे हैं ठीक है सर

सर कुल मिलाकर सर आप हमको बारह हज़ार रुपया दे दीजिएगा सर जो जिधर जिधर बोलेंगे हम घुमा देंगे सर आपको दो तीन दिन में ठीक है सर ठीक है सर फिर बत बताइए ठीक है सर ठीक है बताइएगा सर नमस्कार